ईअं त मां साईं परमानंद जा ई किताब जीवणी किताब पढिया आहिनि पर मां श्री कृष्ण भॻवान जी गीता अठाणा ई अध्या पढ़िया आहिनि इहो मां नित नेम सां पढ़ंदी आहियां इन में अर्जुन अर्जुन खे कृष्ण भॻवानु ज्ञान ॾिनो इन जो ज्ञान ॾाढो सुठो ॾिनई इहो पढ़ी मूंखे आनंदु ईंदो आहे